मां हिकु रेडियो अनाउंसर थियण जे हिसाब सां असांखे लिखी करे ई सभु रेडियो ते चवणो हूंदो आहे त जॾहिं कॾहिं बि मां पंहिंजी स्क्रिप्ट लिखंदी हुअसि त उन में असांखे सभु जानकारी ॾियणी पवंदी हुई ऐं मां सोचींदी हुअसि त मां हिन में पंहिंजो जेको असांखे फिगर्स एन्ड फैक्ट्स मिलंदा हुआ उन्हनि खे सुठी पंहिंजो भाषा में करे लिखां ऐं उहा जॾहिं भाषा मां लिखी रहंदी हुय लिखंदी हुअसि त पोइ मां जेके मूंखां सीनियर हूंदा हुआ उन्हनि खे मां ॾेखारींदी हुअसि उन्हनि में कुझु फेरबदल करे लिखंदी बि हुअसि त मूंखे मुंहिंजा जेके ॿियां साथी हुआ उहे चवंदा हुआ त त हा तूं सुठो लिखंदी आहे तूं लिखंदी कर त असांजे जेका असांजी प्रोफेशन आहे उन जे हिसाब सां असांखे सभु कुझु लिखिणो पवंदो हुओ तंहिं करे मूंखे बि थोरी घणी आदत लिखण जी थी वई ऐं उन लिखण जे सवाइ असां पंहिंजे शब्दनि जो चयनि कीअं था कयूं असां कहिड़ी भाषा यूस था कयूं पिया घणा असां फिगर ऑफ स्पीच यूस कयां आहिनि हुन खे कीअं असां फिगरेटिव ठाहियो आहे इन ते ध्यानु ॾियणु ज़रूरी आहे ऐं जेतिरो असांजे कॉमनमेन मतिलबु की जेके जेके घटि पढ़ियलु लिखियलु आहिनि जेके असांजा घणा ॿुधी जीवी पंहिंजो ॿुधण वारा कोन आहिनि उहे बि उन ॻाल्हि खे सम्झी सघनि महिसूसु करे सघनि